कुछ समय पहले मैंने एक टी वी ख़रीदा था जो बत्तीस इंच का है वो टी वी मुझे सही नहीं लगा क्योंकि उसकी कंपनी बहुत बेकार है और साथ ही उसका लाए हुए कुछ ही दिन हुए और उस ने रंग छोड़ना शुरू कर दिया गया है कलर उसका कभी ब्लैक एन वाइट हो जाता है तो कभी कलरफुल हो जाता है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है और टी वी काफ़ी महंगा भी मुझे मिल चुका है जब मैंने सब लोगों को बताया कि मैंने इस कंपनी का ये वाला टी वी लिया है तो सभी लोग मुझे डांट रहे हैं कि मैंने कौन सा टी वी मैं घर उठा के ले आई हूँ क्या मुझे टी वी का नॉलेज नहीं है उस में कभी आवाज़ ज़्यादा हो जाती है तो कभी कम हो जाती है तो कभी बढ़ती नहीं है तो कभी कम नहीं होती हे मतलब टी वी अपने आप ही काम कर रही है उसको रिमोट की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ रही हम अगर कम आवाज़ ज़्यादा भी करें तो नहीं होती है टी वी का रंग भी ठीक नहीं होता है उसको दो बार सुधरवा भी चुके तो भी वो टी वी ख़राब ही होरा है पता नहीं मैं ऐसी टी वी क्यों उठा लाई और ऊपर से इतनी महंगी टी वी जिस में मेरे पूरे पैसों का नुक़सान हो गया